अह हेलौ फंबाय औ खोनाबाय माब्रै दं दे औ ओह ओह औ औ औ औ दे सानैजों गोसोखांनांगोन आंबोथ' बबेखौबा बबेखौबा बावलाय लांनो नागिरोलै दे आसामनिया आसामावथ' नोङो मानि गोबां रावा सोलियो असमियाथ' नोङो फार्स जाबाय बेनि गेजेराव बर' दङ मिसिं दं राभा दं गार' दं हिन्दीआबो सोलियो आह नेपालि दं दा बेबादि गोबां राव सोलियो आसामाव थेवबो आह असमिया रावआथ' मालाय जोंनावबा मोजां प्राय'रिथिखा जोंना खिन्थु बर' रावा ओइथ सिदुलाव थांबाबो नांगौ बादि इदुखिद अफिसियेल बाहाय जायाखै दा बेफोरखौ जों हा रेकर्डआव जाबाय ओइथ सिदुलाव हाबबाय अफिसियेल लेंगुवेज ओह अफिसियेट लेंगुवेज जाबाय औ जोंना असमियाआनो उम बर'आबो सोलिबाय लेरजाबाय इंराजिया जाखायो इंराजियाथ' मानि नेसेलनेल लेंगुवेस हिसाबै नोङो बे सोलिखायो बेसोरबो सोलियोब्रा कालसारावथ' नों बेबो सोलियो दा औ दङ दङ उम उम औ मे मेरला दं औ मोजाङै लानांगौ आमफाय माने सोलों लायनायाबो जोंनि दायथ' ना गासिबो बिदि सम्राट अशकमोना मालाय सब्बिसथा राव रायलायनो रोंगौमोन नो ओह जोंथ' आरो मा जोंहा सोलोंनांगौ जों खुनु रावखौनो जोङो नेगलेट खालामनो नाङा होनबासो जोंनि ओह आसामनि मानसिफ्रा पिस एन्द सेनकुलिति होननाय जिनिसखौ होनबासो मोजाङै बजाय लाखिनो हागोन ना औ औ औ औ जाय जिसिबां भाषा रोङो जाय जिसिबां राव रोङो बे रावा जोंनि थाखाय रोंनाया जोंनि थाखाय सम्पति ब्रा औ औ जोंनि थाखाय सम्पति ओंखायनो जोङो रावखौ सोलोंनांगौ आरो रावनिबो रावखौ जोङो गाहायाव दोननो नाङा बयखौबो समान जोङो जे मानि लानांगौ जों जेरै ओह सारा भारतनि मानसिया ओह मानि मोनसे ओह सिन्था धार'नाजों जों सोलियो स्कलारिजिम दा बेफोर बादि जो ओह ओह एह दे दे दोन्थ' जागोन मानि बेथ' उसुबिदाब्ला माथो खालामबावनो बेस्त' नालाय गोजोन्थों गोजोन्थों दे होननो हासिगोन दें